भारतीय मीडिआ आओर देशके मीडिआ से अच्छा नहि अच्छा छै वहाँके शुद्ध आओर प्रसिद्ध समाचार देखबैत छै आ भारतीय मीडिआमे केकरो दबाब नहि रहैत छै भारतीय मीडिआ खास करिके आजतकके चैनल हइ उसका उच्चारण उसका समाचार सही आओर सटीक आबैत छै भारतीय मीडिआ आओर देशके मीडिआके अपेक्षा बहुत ही शुद्ध एवं सटीक समाचार पत्र समाचार प्रसारित करैत छै भारतीय मीडिआ ग्लोबल टाइम्स आओर टाइम्सके न्यूयॉर्क टाइम्सके अपेक्षा सटीक आओर स्पष्ट खबर सुनाबैके लेल प्रतिबद्धता दोहरबैत छै भारतीय मीडिआमे मे खास करिके प्रिंट मीडिआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिआ छै प्रिंट मीडिआमे नहि प्रभात खबर आज तक सारा मीडिआ हो गेलै आओर इलेक्ट्रॉनिक मीडिआमे आजतक खास करिके जादे छै बिहार से बिलोंग करैत छै श्वेता सिंह नामके पूरा सटीक समाचार सुनाबैत छै